हेल्ल' फंबाय अ आं माने हा बायगौमोन आरो आं खुसुबिलनिफ्राय बुंदों औ ओरैनो न'बिथा आरो न' थाखानाय बायदि ओमफ्राय बारि बायदिसिना दं नामा बेफोर बायदि न' नायना होमोन आरो औ औ ए अ ओमफ्राय ओरैनो माबायदि माबायदि न'आलाय ए ओमफ्राय बेना बाजेटआ बाजेटआ बेसेबां बिस लाख ओरैनो फन्द्र' माबाफोराव जाया नामा

आरो बेलेगाव गैया नामा माने मोजां बाथाय नायगौमोन आरो सानैजों नायहैगोन न'फोराथ' औ आरो ओं ओरैनोथ' आंनिया लास्ट रेटआ फन्द्र'मोन आरो अ नायना नायलाय ए आंङो बैखिनि पानारि खाथियावनो ए हा नागिरदोंमोन आरो मोजां हा न' थाखानाय बारि थाखानाय

दामफोरखौ एसे मिलायलाय आरो बेलेगाव मोनगोन दां मोनसे खोनायाखै बिदिनो फन्द्र'

फन्द्र' अथ्र'सोनिबा खमायनो थांगौमोन आरो सानैबो नोंखौ लानानै अ टिउसनफोरबो दं खोमा अ औ दे होनबा दोनसै ना

थांना नायनोसै गाबोनफोर दे